हॅलो या कोण उल हां हां सांगा सांगा आं सांग सांग

आं आं आं आं तुवें ब्लड टेस्ट केलो ब्लड टेस्ट केलो आं मागी आं पोजिटीव येयलो आं कितें जालें किदें तुमकां प्रोब्लेम आहा आं गुंवळ बीन येता हय पय ह्या डायबिटीज पेशंटांक न्ही हें सगळें नॉर्मल आसता अशें जायत आसता आं तुमी तेचे टेंशन घेवपाची गरज ना कोयळें न्ही हांव तुमकां सांगतलो पय न्ही ताचेर तुमी लक्ष दिया आनी आयकया ओके तुमचो डायट जो आसता पय न्हू तो तुमकां मात्सो मेनटेन करचो पडटलो ओके सो एक तुमचो आय बी एस लेवल आहा पय तो वन सिक्स्टीच्या सकयल येवपाक जाय ओके आनीक ताका लागून तुमचो ब्लड शुगर लेवल स्पायक जावंक जायना आतां ब्लड शुगर म्हळ्यार आमचे जें रगतान पय जी साकर आसता पय न्ही ती स्पायक कशी जाता जेन्ना आमी किदें जेयता तें जेवण वयता पोटान आनी तेजें ग्लुकोज जाता ओके ग्लुकोज म्हणटा तितून आमचे पय बॉडीचें पय जे सेल्स आसता तें ग्लुकोज घेता आनी आमचें ब्लड शुगर लेवल वाडटा आतां केन्ना केन्ना कितें जाता आमी चड गोड बीन खालें म्हणटकच आमकां डायबिटीज प्रोब्लेम जाता ओके आतां हितून भिवपाची अशी कांय गरज ना तुमकां कांय जावचें ना तुमी आपलो डायट मातसो कंट्रोलान दवरूंक जाय आतां एक वेळ तुमी शीत जेवचे एक वेळ तुमी चपाती बीन तशी खावची रातची बीन तुमी तशें किदें खाल्यार जाता लायट खावची चड हेवी जेवण जेवच्यो न्ही ओके ना ना ना ना लाडू बिडू खावप जायना कितें आसता ते गोड आसता न्ही तुमचो ब्लड शुगर लेवल स्पायक जावंक शकता सो ते तुमी खावच्यो न्हू तुमकां ना ना ना ना आयस्क्रीम खाली जाल्यार तुमगे ब्लड शुगर लेवल वाडटलो मागीर किदें जाता तुमगेलें जिवाकूय दोको जावपा शकता तुमी तेका समज तुमी किदें गोड खावपाकूय जाय न्ही तुमी फ्रुट्स खाया फ्रुट्स सारके बरें कळ्ळें न्हू फ्रुटान केळीं बीन मातशी कमी खाया केळी बीन चड खावं नाका आपोल तुमी खावंक जाता तुमी संत्रां खावपाक जाता तें तुमी नॉर्मली जाता तें खावपाक जाता ओके उदक खूप पिया आमो एकूच शीर खाल्यार पुरो आक्को आमो खावंक वसोंक नाका कित्याक तितून तुमचो शुगर लेवल मातसो स्पायक जावंक शकता हय हय एकूच शीर खावची दिसाक कळ्ळें न्ही आनीक जाता तितली एक्सरसायज करपाची वॉकाक बीन ना चुकयताना डेफिनेटली एवरी डे वसोंग जाय आं वॉकाक बीन गेली न्ही म्हणटकीर तुमचो व्यायाम बरो जातलो आनी तुमचे शुगर लेवल्स स्पायक जावचें ना बॉडीन ते चड वयचें ना म्हणल्यार तें तुजें एक्सरसायज करता करता तें तुजें जिरवतलेंय बी कळ्ळें खालें तें तुमी एक्ससायज म्हणटा ती करूंकूच जाय कळ्ळें हय आं आनी आपल्या जिवाचो कॅर घेया किदें सकाणचें सांचे तुमकां जेन्ना फावता तेन्ना वोसोंक जाता तुमी ओके दिसाक एक फावटी मात्शे पांच किलो पांच एक पांच धा मिनटां सुद्दां वॉक मारल्यार पुरो तुमचे मात्शे जिवाचो व्यायाम करा आज आपलें हेल्थ मातशें आहा तें कंट्रोलान दवरात जालें तितलेंच ओके भिवपाची गरज ना टेंशन घेवं नाका आनी तुमी तुमचो जो ब्लड शुगर आहा पय लेवल तो कंट्रोलान दवरा टायम टू टायम ब्लड टेस्ट करा आनी मागीर बाकीचें सगळें सारकें आसतलें ओके आं बरें बरें आसूं